जोंनि आसामाव मिथिंगायारि नुथाइ आरि आ जोबोद समायना आरो जोबोद दङ जेरै जोंनिनो आसामाव जि दै बोहैयो ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र दैआ दैमाया जाबाय भारतनि

गोलावसिन दैमा आरो बे दैमायावनो दं जोंहा माजुलि हा जे माजुलि हायानो दैसायाव थानाय बयनिख्रुइ देरसिन हा होननानै जों मिथिनो मोनो बिनिखायनो बे माजुलि आरो ब्रह्मपुत्रआ गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ गावनि सायाव समायना देखायनानैबो लाबोनो एबा नायफैनो उत्सा होयो आरो बेबायदिनो जोंहा दङ काजिरंगा नेशनेल पार्क जेरावहाय जोंहा मोनसे गं गान्दाखौ जों नुनोे मोनो आरो बे मोनसे गं गान्दाखौ जोङो काजिरङानि अनगा बेलेगाव नुनो मोना आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जोंहा आसामनि गुवार गुवार साफाट बागान जेरावहाय साफाटनि आबाद खालामो आरो बे साफाट बागाना जोबोद समायना नुयो आरो आसामानो जाबाय साफाटनि थाखाय मुंदांखा जेरै आसामानो भारतनि बाजिनै पारसेन्ट साफाट खालामनायखौ आसामानो हरो आरो बेजों लोगोसे दं जोंहा गोबां नेशनेल पार्क जेरै अरां दं आरो ओमफ्राय चाक्रसिला वेल्डलाइफ सेनसुरि बेफोरबायदि मुंदांखा मुंदांखा दङ बिनिखायनो मानसिफ्रा बेफोरखौ नायनो थाखाय आसामाव फैयो आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा फार्बथि फाहार आरो बेजोंनो दं जोंहा गोबां अरनबारि आरो ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बोहैबोनाय फिसा फिसा दै दैसा